دہلی کا وقت کے ساتھ ساتھ کئی بار رشتہ تبدیل ہوا ہے اور دہلی الگ الگ سلطانوں کی راجاؤں کی مہا راجاؤں کی راجدھانی رہی ہے اسے شروعات میں چوہانوں نے اپنی راجدھانی بنایا اور راجدھانی بنا کر یہاں پہ اپنے کلچر کو فروغ دیا اپنے سکوں کو فروغ دیا اپنے مذاہب کو فروغ دیا اس کے بعد یہاں پہ کئی اور راجا ہوئے پھر یہاں پہ دہلی سلطنت قائم ہو جاتی ہے دہلی سلطنت کے بعد مسلسل یہاں پہ کئی سلاطین آئے اور گئے اور سب نے اس کو اپنی راجدھانی بنا کے رکھا زیادہ تر نے اس کو اپنا راجدھانی بنایا یہاں پہ اپنے طور طریقے سے اپنے مذہب کو فروغ دیا اپنے کلچر کو فروغ دیا کیونکہ دہلی سلطنت کے جو حکمراں تھے وہ ترکی سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے یہاں پہ اپنے اس کلچر کو بہت زیادہ فروغ دیا اپنے کھانے پینے اپنے طور طریقے ہر چیز کو یہاں پہ فروغ دیا